असांजे गुजरात में अहमदाबाद बड़ौदा सूरत सोमनाथ द्वारका जामनगर नारायण सरोवर मुकि नारायण सरोवर कोटेश्वर अंबेधाम झूलेलाल मंदर ऐं आशापुरा माता यो मढ़ सभु इस मंदरु समुंद्र तट कंडला में अथव सभु ऐतिहासिक स्थल ऊपरकोट कला वड़ोदरा प्राचीन आश्रियो कि भू जी भूमी इडरगढ़ अथव सभु घुमण जा मस्तु मंदर ऐं समुंद्र तट जाम घुमण जा सुठा सुठा आहिनि